छवीह अप्रैल ॿ हज़ार पंज डिसेम्बर ॿ हज़ार टे उणिवीह मई ॿ हज़ार अठ सोरहं नवैम्बर उणिवीह सौ चौरियासी ॾह अक्टूंबर ॿ हज़ार सत